हैलो नमस्ते नमस्ते जी मेरी अपाइंटमेंट ते सवेरै दस्स बजे कोला लेइयै बारां बजे धोड़ी फ्ही ओह्दे बाद शामीं पंज बजे कोला लेइयै सत्त बजे धोड़ी ऐ ते जेह्ड़ा मेरा बोह्नै दा टाईम ऐ ना क्लीनिक च ओह् हां ते ओह् दिक्खी लेगै हून ओह् फ्ही डिपैंड मेरे ओह् ऐ रिसेप्शनिस्ट कोला पता लग्गना जिन्ने बजे तुस अपाइंटमेंट लैह्गे ते उन्ने बजे थ्होनी फिर उस्सै स्हाबै दा होना निं दिक्खी लैएओ अपने स्हाबै कन्नै नेईं नेईं दिक्खोआं मेरी गल्ल सुनो आं हून में में ते उस्सै टाईम दे आना अपने टाईम दी जिसलै में आना तुस एह् गल्लां मेरे रिसेप्शनिस्ट कन्नै करो निं जेह्ड़ा उत्थै में ब्हालै दा पर्ची कट्टने ई उस्सी पुच्छो ते इ'यां थुहान्नूं कदूं दी पीड़ होआ दी दंदें ई अच्छा अच्छा ते केह् इ'यां दा जेह्ड़ियां ख'ल्ले इ'यां मज़ू केह् आखदे उस्सी जेह्ड़ियां मसूड़ां न एह् सुज्जी दियां कि इ'यां ई ऐ ते हाल्लें निं पिओ तुस ठंडा पानी ते भी तां थुहान्नूं अपने दंद जेह्ड़े हैन ओह् पुटाने पौने दो हां ते ओह्दी जगह थुहान्नूं निं जेह्ड़े दूए दंद होंदे निं थुआढ़े ओह् लग्गने थुहान्नूं

चलो खरा तुस पैह्लें साढ़े केह् आखदे उस्सी जेल्लै तुस आह्गै निं रिसेप्शनिस्ट कोला पैह्ला पैह्ला नंबर गै लैएओ निं ते भी जेल्लै में औगा ते भी में दिक्खगा कि इन्ने चिर तुस थोह्ड़ा चिर अपना ठंडा पानी पीना बंद करो जां ठंडियां चीज़ां खन्नियां तुस आईसक्रीम बगैरा ऐ निं ते इ'यां थोह्ड़ियां मतियां ठंडा पानी होई गेआ बर्फू आह्ला पानी होई गेआ नेईं पीना ते कन्नै रुट्टी जेह्ड़ी खन्नियां निं तुस सख्त नेईं खाओ हाल्लें जि'यां फुलका होइया फुलका बंद करो थोह्ड़ा इ'यां चौल बनाइयै रेह्ड़ जि'यां होंदी ऐ निं खिचड़ी टाईप ओह् खाओ थोह्ड़े चिर जिन्ने धोड़ी अपाइंटमेंट नेईं थ्होंदी ते भी जेल्लै अपाइंटमेंट थ्होई जाह्गी ते भी में आपूं थुहान्नूं दोआइयां शोआइयां पैह्लियां दोआइयां शोआइयां थोह्ड़े खा निं आं तुस इ'यां हट्टी शट्टी कोई हट्टिया लेइयै ते निं ना खाद्धी कोई दोआई शोआई दंदे पीड़े आह्ली नेईं अच्छा अच्छा हां ते हाल्लै कल्ल ते निं औना ऐ कल्ल ऐतवार ऐ निं ते कल्ल मेरा क्लीनिक बंद होना ते सोमवार पता करेओ तुस ते सवेरै आइयै पर्ची कटाई लैएओ अपनी ते भी सवेरै नेईं लग्गग नंबर ते शामीं आह्ली पर्ची कटाई लैएओ तौले गै ऐ निं ते उस्सै स्हाबै करी लैगे ते भी दिक्खी लैएओ तुस अग्गें ते उन्ने चिर ठंडा ठुंडा भलेआं बंद करो तुस अपना सोह्ड्डा साड्ढा जेह्ड़ा बी ऐ निं कोल्ड ड्रिंक बगैरै एह् बी निं पियो ते कन्नै ठंडियां चीजां बी निं खाएओ जि'यां बर्फू शर्फू आह्ला पानी होई गेआ ठंडा पानी होई गेआ आईसक्रीम खंदे लोक गर्मियां आवै दियां हून ते एह्बी खाना बंद करेओ थोह्ड़े चिर ऐ निं मैडिकल शाॅप इ'यां ते सबेल्ला खु'ल्ली जंदी जेह्ड़ा मेरा रिसेप्शनिस्ट ऐ निं ओह् दस्स बजे दस्स बजे हट्टी खु'ल्लदी निं मेरी मेडिकल शाप ते ओह् आई जंदा कोई अट्ठ बजे आई जंदा ओह् ते अट्ठ बजे लाई पर्चियां कटाने ताईं लाईन लग्गना शुरू होई जंदी तुस दिक्खी लैएओ अपने स्हाबै कन्नै नेईं ते अगर आपूं नेईं औन होगा सवेल्ला ते कोई बच्चा शुच्चा मुड़ा होना कोई घर ते उस्सी भेजी ओड़ेओ नेईं ते हां ते भी जेल्लै तुस औह्गे भी जेल्लै पता ते उ'ऐ स्हेई लग्गना जेल्लै थुहान्नूं पता उ'आं लग्गना जिसलै तुस चैक्क करागियां भी गै पता लग्गना स्हेई थुआढ़े दंदें च ऐ केह् ऐ ते इ'यां तुस थोह्ड़ा ठंडे परेह्ज पराह्ज करो ऐ निं हां चलो ठीक ऐ भी हां ठीक ऐ अच्छा फ्ही